جی میں بگ بازار سے بات کر رہی ہوں بولیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں جی سر بولیے کون سے سر

جی بنانا جو ہے وہ پر کے جی ون ٹونٹی ہے میں آپ کو پر کے جی کے پرائس بتا دیتی ہوں ان سب کے

بنانا ون ٹونٹی پر کے جی ہے پومیگرینیٹ ٹو ہنڈریڈ پر کے جی ہے مینگو ہنڈریڈ پر کے جی ہے گریپس ون ٹونٹی پر کے جی ہے ایپل ٹو ٹونٹی پر کے جی ہے جی آرینج ٹو ہنڈریڈ پر کے جی ہے پپایا ون ففٹی پر کے جی ہے

جی سارے اویلیبل ہے ون فور صبح گیارہ بجے سے شام سات بجے تک کھلتی ہے سات بجے تک

جی سر فروٹ پہ کوئی آفرز نہیں چلتی مطلب جب پیکیج جو وہ ہوتے ہیں سیز ہوتے ہیں پیکٹ پہ ان پہ آپ کو آفرز مل سکتی ہے کیوںکہ یہ فریش مال آتا ہے اس لیے اس پہ آپ کو کوئی بھی آفرز نہیں ملے گی

جی سر سمجھیے اس چیز کی بالکل گارنٹی ملے گی آپ کو اگر فریش نہیں نکلیں گے تو آپ اس کو ایکسچینج بھی کروا سکتے ہیں

سر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی